मैं एक साल पहले एक हीटर ले कर आया जिससे मैं खाना बनाता हूँ और मुझे वह हीटर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो ज़्यादा बिजली भी नहीं खाता और ज़्यादा कम वोल्टेज में ज़्यादा पावर दे कर मेरा खाना बनवा देता है और कम टाइम में मैं अच्छे से खाना बना कर ड्यूटि चला जाता हूँ मुझे वो हीटर बहुत पसंद है